लाट ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएँ काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ के चिकित्सा विभाग काफ़ी अच्छे तरीक़े से सुधरा हुआ है पिछले पाँच सालों में यहाँ काफ़ी अच्छा हॉस्पीटल है ज़िला चिकित्सा और यहाँ के डॉक्टर लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर इनडोर और आउटडोर पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और बेड भी हैं बहुत सारे जो उन लोगों को एडमिट करने के काम आते हैं यहाँ पर वैसे तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर हैं जैसे हेंमरजेंसी वार्ड अलग हैं एक्स रे वर्ड अलग हैं पर तो थोड़ा साफ़ सफ़ाई में और ध्यान देना चाहिए बालाहाट चिकित्सा विभाग को ताकि आने वाले समय में वो अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें